दाल पकवान कढ़ी चांवर भिंडियूं पटाटा बिह पटाटा भुॻल चांवर पटाटा टमाटे ते गिंगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वारे जी भाॼी लोलो कोकी पूड़ी भाॼी साई भाॼी चांवर सेवमानी परवर परवरनि जी भाॼी